गोदो गोदाय जोंनि ओनसोलफोराव सावस्रि फाहामथायनि सावस्रि फाहामथायनि खाबु गैयामोन होन्नानै बुंब्लाबो बांद्राय गोरोन्थि जानाय नङा गोजान गोजान जायगाफोरावसो दङमोन जेराव गोथौ गामि गफाफोराव जोङो नुनो मोन्नाय जायाखैमोन जेराव बेमार आजारफोर जायोब्लाबो गोदो गोदायनि माखासे दोरोङारि आदब खायदाफोरजोंनो गावबा गावनि बेरामखौ सोखानानै लानाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोन्दों गुबुन गुबुन जायगायाव गोथौ गामि गफाफोरावबो जोङो सावस्रिनि फाहामथाइनि थाखाइ मिरु गाइसंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों जायनि जाहोनाव जोङो बेसेन नाङा जासे जोंनि देहाखौ जोंनि सावस्रिखौ जोङो जोथोन लानो हायो जेराव बेनिनो आं मोनसे दिन्थि होनो नाजादों जेराव नैरोजा जिगु मायथाइआव चाइनानिफ्राय चाइनानि इउहान नोगोरनिफ्राय गोसारनाय मोनसे गिख्रंथाव महामारि कर'ना भाइरासा गोसारनायनि समावबो जोङो जोंनि ओनसोलफोराव भेक्सिन आरो मास्कनि भेक्सिन आरो मास्कनि बाहायथाइखौ जोङो बाहाय बोनो मोन्दों जेराव जोंनि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि सावस्रि मिरुफोरा थानायनि जाहोनावनो जोङो बे खाबुखौबो मोन्नो हादों होन्नानै बुंनांगोन गोदो गोदायनि दिनाव नाथाइ बेफोरबायदि खाबुखौ मोनाखैमोन आरो मोनैनि जाहोनावनो माखासे बेमार आजार जाखांनायनि उनाव थाबैनो रुंसारि जानायखौ जों खोनाबोदों नाथाइ आथिखालाव जोङो सावस्रि मिरुनि जोहै माखासे खाबुफोरखौबो जोङो मोन्नो हादों आरो जेराव जोंनि देहाखौ जोथोनै लाखिबोनो खाबु मोन्दों